हून तुसें गी दस्सना चाह्न्नी आं चाइल्ड लेबर दे इशू दे बारे च ते जेहड़े चाइल्ड लेबर ओह् बड़ी गै बड़ी जगह च दिक्खेआ जंदा ऐ कि जेहड़े बच्चे ना निक्के निक्के ओह् कम्म करा दे ना ते दुकानें च रेस्ट्रोरेंट च जां होटल च ते हून तुसें गी दस्सना चाहन्नी आं के अपनी इत्थै सिटी टाउन च कि कदें अगर घूमने जन्नी आं ते बाद च अस जाने आं जि'यां घूमने जाने आं इत्थै कुसै होटल च जाने आं ढाबे च बौहन्ने आं ते ज्यादा इक ढाबे ढोबे ते लोकल इक दकानें च दिक्खने हा उत्थै केह् होंदा कि निक्के निक्के बच्चे होंदे ओह् बेचारे चाइल्ड लेबर दा जेहका ओह् कम्म करा दे होंदे लोके उनें गी चाइल्ड लेबर लाई दी होंदी ते उ'नें ई ध्याड़ी रक्खी दी होंदी इ'यै दो सौ दो सौ रुपया दिंदे होने ते उं'दे कोला शैल तरीके दा कम्म लैंदे ते बेचारे बच्चे हून केह् होंदा कि जेहड़े बच्चे कम्म करदे ना निक्के निक्के बच्चे उंदे कोल उंदा बचपना होंदा ओह् छिनी जंदा ते उंदे बचपने दी कोई सुध बुध नेईं रौंहदी ओहदे उत्थै उंदे मुंढे उप्पर जिम्दामेरी बड़ी जिम्मेदारी आई जंदी ते एह् बड़ा ही संगीन जुर्म ऐ जेहड़ा असें नेईं करना चाहिदा बच्चें कोला कम्म नेईं लैना चाहिदा क्योंकि बच्चे निक्के निक्के बच्चे होंदे असें सुने दा बच्चे जेहड़े होंदे भगवान दा रुप होंदे ते जे अस बच्चे कोला कम्म लैगे ते एह् कि'यां चलना ते बच्चे आसें केह् करना चाहिदा कि असें उ'नें बच्चें गी सनाना चाहिदा कि तुसें पढ़ाई आह्ले पास्सै ध्यान देना चाहिदा तुसें पढ़ना चाहिदा जि'यां अस इत्थै गवर्नमेंट ने बड़ी स्कीमां स्कीमां दित्ती दियां ना बच्चें आस्तै बच्चे स्कूल जाह्न उत्थै गवर्नमेंट स्कूल जाह्न उत्थै पढ़न उत्थै मिड डे मील दी फेसीलिटी दित्ती दी गवर्नमैंट ने उत्थै उनेंगी दपैह्री दा रुट्टी बी लब्भी जानी उनेंगी उत्थै ओह् रुट्टी खान उत्थै रुट्टी खान ते उत्थै पढ़़न पढ़न लिखी ऐ शैल कम्म करन जे ओह् इयै जनेही दकानें र कम्म करियै उनेंगी केह् थ्होना उंदा इक बचपना खराब होना ते नेईं उनेंगी दुनियां दे बारे च पता लग्गना कि कियां केह् दुनियां चली दी जियां में उत्थै ही बचारे बच्चे बच्चे दा सब किश उत्थै खत्म होई जंदा ते आसे कोशिश करनी के अस बच्चें गी जागृत करचै उ'नेंगी दसचै कि केह् केह् कम्म करने चाहिदे होन उ'नें स्कूल जाना चाहिदा गवर्नमेंट स्कूल जाना चाहिदा उत्थै जेइयै पढ़ना चाहिदा हून जियां उत्थै जेइयै रुट्टी थ्होनी ते उत्थै सकालरशिप बी लब्भनी उनेंगी उत्थै ते असें उ'नेंगी उत्थै जागृत करना चाहिदा ते हून में तुसें गी दस्सना चाहन्नीं कि केह् में केड्डे केड्डे कम्म करदे बच्चें गी दिक्खेआ ते ओह् केह् केह् कम्म करदे कूड़ा किट्ठा करने दा बच्चे केह् करदे कूड़ा किट्ठा करदे पलास्टिक बगैरा किट्ठी करदे ते कवाड़ दी दकान च जेइयै बेचदे ते ओह् कवाड़ आहले बड़े चलाक होंदे ओह् केह् करदे बच्चे ठग्गी लैंदे उनेंगी एह् सस्ता मतलब उनेंगी चूना लाई लैंदे ते समान रक्खी लैंदे ते उनेंगी पैसे घट्ट दिंदे ते में होर दिक्खे दा ऐ होटल बिच बच्चे लग्गे दे होंदे भांडे भूंडे मांजने आस्तै सर्बिस करने आस्तै ते में एह् कम्म करदे दिक्खे दे बच्चे एह् कम्म करदे कम्म करदे दिक्खे दा बच्चें गी ते मिं ओहदे बिच उनेंगी बड़ा तरस होंदा कि ओह् उंदा बचपना छिनन गेदा ते हुन उनेंगी पढ़ने गी नेईं लब्भा दा हा ओह् इस उमर च खेढना चाहिदा तां जेइयै बच्चें पैहलें खेढना चाहिदा छपन छपाई बैट बाल ते ओह् ओह्दी उस उमर च कम्म करा दे हे कोई रेस्टोरैंट च मांजे दे हे ते कन्नै हून सर्बिस देआ दे हे लोकें गी